नमस्ते सर कहे रहे सर कि कहे रहे सर कि हम ट्रेन से उतरे थे और हम वहाँ ट्रेन के इस्टेसन पर हमारी मोबाइल गुम हो गई है और छिन छिनौती हो गई है

हम मोहम्दाबाद में हैं हाँ जी जी जी जी बिल्कुल अभी अभी अभी तो कंप्लेन नहीं किए हैं सर आपके यहाँ कॉल किए हैं आपसे कंप्लेन करने के लिए

जी सर

जी सर सर कह रहे सर कि जी कहे रहे सर हमारा उसमें असली डॉकुमेंट था उसमें गुम हो गया है सर

जी तो सर उसे उसे पकड़ा भी जाएगा

जी जी जी जी सर ठीक सर ठीक सर कहे रहे सर उसमें हमारा डकुमेंट भी था उसमें मुबाइल के साथ उस पूरा उसमें तो मिल जाएगा न सर जी सर तो पूरी तरह सर कोशिश करिए कि हमारा डाकुमेंट मिल जाए और हम उसे मतलब तो हमारा उसमें असली डाकुमेंट है

जी जी सर तो जी सर कब तक आ जाए सर जी सर साँवला सा था वो जी सर लम्बा नहीं सर फोटो ओटो नहीं मिल पाया सर क्योंकि हमारी मोबाइल गुम हुई थी न तो कैसे फोटो मिलेगी जी सर वो तो बन जाएगा सर जी बन जाएगा

जी सर ठीक सर

जी जी सर

बतान देंगे बताना कहाँ पर है सर अरे आप बता देंगे न सर पहले जी सर ठीक तो आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं सर हमारी डॉकुमेंट खो गई है